पहले हम विद्यालय की किताब पढ़ना पसंद करते थे जब तक विद्यालय में थे विद्यालय की किताब पढ़ते थे और जब विद्यालय से निकले तो धार्मिक किताब में रुचि है हमारी और धार्मिक किताब में हम रामचरित मानस है जैसे हम रोज गीता हनुमान चलीसा ये सब पढ़ते हैं और ऊ पूजा में रुचि रखते हैं किताब में जैसे कि राम राम जी का जो है वह वो अच्छा लगता है और सीता जी का जैसे रोल है वो भी संघर्ष जैसे कि हैं आज की नारियों के लिए वो एक सुझाव है उसी तरह रहना चाहिए और जैसे विभीषण जी थे रामायण में और राक्षस कुल में रह कर भी वो भगवान के भक्त थे उसी तरह आज के जुग में भी कई लोग हैं वैसे इसलिए धार्मिक किताब में रुचि रखनी चाहिए धार्मिक किताब पढ़नी चाहिए घर में पूजा करना चाहिए और राम जी का एक मनुष्य थे और वो जो किए हैं हर एक मनुष्य के लिए वो सुझाव है और वो उसी की तरह रहना चाहिए है भगवान का हाँ तो इंसानों को जैसे भगवान का पूजनीय हो गए उसी तरह होना चाहिए हर इंसान को और इसलिए हम भगवतगीता भी पढ़ते हैं और उसमें भी रुचि रखते हैं उससे ज्ञान बहुत मिलता है पढ़ने से और घर में सुख शांति भी बनी रहती है इसलिए पूजा पाठ और किताब धार्मिक पढ़नी चाहिए जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा